हेलौ आदा ओइ मारै दं खबर सबर औ औ गायनाय फुनायफ्रालाय हाजोब्बाय आटसा मोजां जादोंना औ औ औ औ गैलालाय नै गाज्रि जोंनिथिं दाबो हाया दैखौनो थोलाय लाया दुब्लियावनो

जाम्फैबाबो थोस्लाबला दैयानो माला माला रानो हमस्लाबनो हाला ओमफ्राय औ गैया गैया जारलाथार औ बा हाबाथाय हाबाय बारा हानानैनो गायनो हाया फातोबो खुइदोंमोन ना आटसा औ औ औ मोजां जायो आबादा बेबो औ औ औ ओरैनो बिसि बुरजा फोआमोन बेखौलाय आटसा आंबो खालमासि बेखौनो सानदों माथो माइयाबो बोथोरजों जाखालाबा फाथोखौनो एसे मोजां खोसै नामा फोनसै नामा औ औ औ औ दुरुंफ्राबो दाम गोसा जाथारबायदां औ औ होम होमबाथ' दंथ' मुलाम्फा दं औ औ औ खस्थबोथ' बारा गैखायादां ना औ औ औ

फान्नायफ्रा मा डाइरेक्ट डाइरेक्टबो लांफैयो नामा दानालाय खेनसेनो औ ना न'आव हाना हरनांगोन आटसा औ एसे बुरजाखौनो फोनो नंदां आटसा दे दे औ औ औ